नमस्ते बताइए हाँ हाँ मिल जाएगा ज़रूर मिल जाएगा गैस सिलेंडर बताइए कितना चाहिए मिल जाएगा ठीक है दस बारह मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ हाँ ठीक मिल जाएगा ऐसा कौन कोई शिकायत नहीं करता है कि हमारे यहाँ सिलेंडर ख़ाली मिलता है एक दम भर कर सिलेंडर वज़न कर के ही मिलेगा आपको दस सिलेन्डर का दाम अरे दस हज़ार दस हज़ार मान कर चलिए

अब आप बताएँ जब तक चाहिए आपको हम तब तक डिलीवरी कर देंगे आपको हाँ हाँ हम ही ले कर आएँगे बताइए कितना चाहिए आपको ये बताइए हम हम ही ले कर आएँगे गाड़ी से लाएँगे ठीक है ठीक है चलिए दस हज़ार हुआ है आप नौ हज़ार ले लीजिएगा ठीक है आप निश्चिंत रहिए हम एक दिन पहले ही आपको पहुँचा जाएँगे सिलेंडर आपको थोड़ी भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना होगा ऐसे ऐसे करेंगे हम नहीं नहीं किसी को लेने आने हम ख़ुद ही आपको

आपको एक भी कितना आज शाम को ठीक है ठीक है आज हम लदवा उदवा के भेजते हैं ये लड़के से भेजते हैं फिर हम भी आते हैं साथ में नहीं नहीं आते हैं ऐसी कोई बात नहीं है उन लोगों का वहम है जो बता रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारी दुकान ना चले इसलिए वो ग़लत सलत बताएँगे ही आपको

हाँ है ये ठीक है यही बात सही बात है अच्छा हुआ आपने नहीं सुना हाँ टेंसन फ्री भेजिए हम आपको सामान बढ़िया देंगे आपके सामने काँटा कर देंगे देख लीजिएगा आप ठीक है हाँ बनेगी बनेगी सामान हाँ ठीक है जल्द से जल्द भेजवा देंगे चलिए रखते हैं नमस्ते